کھیلوں کا شعبہ سے اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کہ کوئی کھلاڑی ہے وہ کھیلتے کھیلتے زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اسے چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے اسے بلیڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے کیمپریہینشن ہونی چاہییں وہاں پہ کس طرح سے وہاں پہ اسے صحیح کرنے کے لیے اسے ریکور کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے تو میں بتا دوں کہ جیسے کہ میں ایگزامپل لے لیتے ہیں کرکٹ گیم کا اس میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی کھلاڑی کھیل رہا ہے اس کے بال لگ جاتی ہے مطلب چہرے وغیرہ پہ مان لیتے ہیں یا کہیں ہڈّی وغیرہ پہ تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہے ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے بون وغیرہ بال لگ کے تھوڑا اتی اسپیڈ میں آتی ہے تو وہاں سے فزیوتھیراپسٹ وغیرہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن جو بھی ترنت صحیح کرنے والے ہوتے ہیں سب پروفیشنل ہوتے ہیں فزیوتھراپسٹ ہو گئے ڈاکٹرس وغیرہ سب بڑی بڑی ڈگری والے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی ٹورنامنٹ وغیرہ چلتے ہیں وہاں پہ تو وہ انہیں دیکھنے آتے ہیں ان کی مطلب اکیوپمنٹس وغیرہ سیفٹی کا اکیوپمنٹس سب لاتے ہیں تھیراپی وغیرہ کرتے ہیں آئس وغیرہ سے آئسنگ کرتے ہیں اس جگہ پر پھر اگر زیادہ لگی ہوتی ہے تو جیسے کہ بون ڈسلوکیٹ ہو جائیں تو تھیراپسٹ کام آ جاتے ہیں تو بون کو وہیں پر اس کی صحیح جگہ پہ لا دیتے ہیں اور کئی ساری ٹیکنیک بہت بہت ٹیکنیکس ہیں ایسے صحیح کرنے کی اور اگر کچھ زیادہ زخمی ہو گیا ہے تو تو ایمبولینس کیا وہیں پہ ہوتی ہیں ایمبولینس تو اس کے بھی زیادہ دقّت نہیں ہوتی ہے سب جلدی سے ڈاکٹر آتے ہیں اور ایمبولینس میں لے کے انہیں ہاسپیٹل بھی جلدی سے پہنچا سکتے ہیں جو پلیئرس ہوتے ہیں بہت سی الگ الگ چیزیں لے لیتے ہیں ہم جیسے کہ کوئی بالنگ کرا رہا ہے اور جو بیٹنگ کر رہا ہے اس کے بال ایک دم سر پہ لگ جائے تو اس کے ہیمریج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے برین میں تو اس سے بھی نہ ہوگا تو اس کے لیے بہت آکیوپمنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ اس سے کام آتے ہیں وہ صحیح کرنے کے لیے تھیراپی وغیرہ یوز ہوتی ہیں ایکسرسائزز کراتے اگر کسی کو جس سے کہ وہ آ جاتا ہے نا جس کی وہ ہو جاتی ہے وہ ہوتا ہے نا نس وہ نس پھٹ جاتی ہے تو اسے اسٹیچنگ وغیرہ کرا کے سب صحیح کر سکتے ہیں وہ